हलो हलो हा हा हा मैम शैलेंद ॻाल्हायां थो

जी हा हा ॿुधायो ॿुधायो जी जी जी जी

हा जी जी

जी जी जी

जी जी जी हूं हा जी हा ठीकु आहे जी जी हा जी हा जी ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो जी